जि'यां अस गल्ल करने आं कि ऐनीमल हस्बैंडरी च अस बड़े लग्ग लग्ग टाइप दे जानवर जेह्के हैन पाली सकदे जि'यां गवां होइ गेइयां मेंही होई गेइयां भिड्डां होई गेइयां बकरियां होई गेइयां मुर्गे होई गे बड़े लग्ग लग्ग प्रकार दे जानवर जेह्के अस रक्खी सकदे न ते एह् जानवर जेह्के हैन तां मतलब किट्ठे गै झुंडै च गै रौंह्दे क्योंकि जिसलै कि'ट्ठे मतलब जिसलै इक इक इयां बंदा रखदा इक इक चीज रक्खी ओह्दी आदत उ'ऐ नेईं बनी जंदा ऐ इक कल्ले मतलब रौह्ने करी जेह्का हैबिट जेह्की ऐ ओह बनी जंदी ते जिसलै असे जि'यां अस दिक्खने आं कि इक बक्करवाल कम्युनिटी दे लोक जेह्के होंदे न ओह् केह् करदे भिड्डां बकरियां मतलब बड़ियां जैदा मतलब इ'यां किट्ठियां करी करी रखदे कोई ज्हार ज्हार बकरी भिड्ड मतलब झुंडै च गै चलदे इ'यां तुस गुज्जरें इ'यां तुस गुज्जरें लेइयै चलो तां गुज्जर जेह्के हैन उं'दियां बी दो सो दो सो तिन्न सो तिन सो मेंही जेह्कियां होंदियां तां उ'नें ई बी मतलब ओह् इक झुंडै च जेह्के हैन तां लेई लेई इक्कै जगह् पर उ'नें ई मतलब लेइयै रखदे न अस मतलब कि अलग अलग प्रकार दे जेह्के जानवरें ई जानवरें ई उ'नें ई इक्कै करदे अस पालदे न ऐनीमल हस्बैंडरी च ते अस परिआर्टी मतलब जि'यां गवें ई दिंदे फ्ही हवां जेह्कियां हैन मतलब उ'नें ई डेयरी च रक्खने आं क्योंकि उंदा जेह्का दुद्ध शुद्ध होंदा ओह् बी साढ़ै मतलब केईं बमारियां गवें कोला लेइयै ते दुद्ध तक गौ जेह्की ऐ इक ऐसी चीज ऐ कि साढ़ियां केईं बमारियां दूर करदी ऐ गवें दा गोहा होई गेआ गूंत्तर होई गेआ ओह् बी बड़ा जैदा कम्म औंदा एह् साढ़े ते मतलब केईं कीड़े जेह्के हैन ते उ'नें ई ओह् खत्म करदा जि'यां अस गोहा ऐ गोहा बगैरा फेरदे बड़े जैदा जेह्के मतलब इ'यां कीड़े होङन ते उ'नें ई मारदा ते गूंत्तर जेह्का गवें दा ओह् बी मतलब अस जि'यां कुसै ई अस फसल ला दे किश करै दे तां उसी अस उस दे भरोसे छिड़काव करदे इक छंटे च मरी जंदे ते सब्जी जेह्की ऐ मतलब नुक्सान पजाने आह्ले कीड़े न तां खत्म होई जंदे इ'यां नै गै गौ दा जेह्का दुद्ध होई गेआ घ्यो ते मतलब हर इक चीज जेह्की गौ दी होंदी ओह् साढ़े आस्तै मतलब असें ई बहुत जैदा फायदा दिंदी साढ़े शरीर दियां बड़ियां जैदा जेह्कियां बमारियां जेह्कियां हैन तां उ'नें ई दूर करदी ऐ इस आस्तै कि अस मतलब उ'नें ई गौ गी पालने जैदा मतलब इ'यां ओह् करने आं ओह् प्रैफर दिन्ने आं साढ़े गवें ई पाली लैन्ने आं ओह्दा गौ दा जेह्का दुद्ध ऐ ओह् बी साढ़े कम्म आई जंदा जां फ्ही अस बेचगे ओह् बी साढ़े मतलब इक मतलब सोरस आफ इनकम बनी जंदा अस उस्सै पर पैसे कमाई लैंदे जां अस कोई देहीं गै मतलब बेचगे तां बी ओह् साढ़े कम्म औंदा मगर देहीं बेचियै ओह्दे बी अस पैसे अस बनाई सकने मनाई सकदे कलाड़ी लाह्गे कोई पनीर लाह्गे मतलब गौ दा जेह्का दुद्ध ओह् साढ़े कम्म औंदा